हाँ हैलो जी बोल रहे थे कि हम तो बाहर से आए आपके यहाँ वह क्या क्या चीज़ बढ़िया मिलता है खाने के लिए वह सुने हैं बिहार में बहुत बढ़िया बढ़िया सामान मिलता है खाने के लिए पीने खाने पीने के लिए तो वह क्या क्या चीज़ बढ़िया है बताइए जी और भी कुछ जी यहाँ का नाम बहुत सुने है तो इसमें बढ़िया क्या क्या चीज़ है यह तो आप बताइए यही सब फेमस है और भी कुछ सब कुछ मिल जाएगा खाने में सब कुछ मिल जाएगा यहाँ का फेमस क्या नाम जो सबसे फेमस है वह क्या है लिट्टी चोखा जी हाँ और कुछ छोला भा छोला भटूरा

लिट्टी चोखा खाना है यहाँ का फेमस वही है ना हम भी तो यहाँ बिहार का बहुत नाम सुने है इसीलिए तो बिहार में आए है घूमने के लिए फ़िर वह खाने के लिए लिट्टी चो यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है यह भी सुने बहुत बढ़िया खाना बनता है यह भी बहुत तो वह सब बहुत बढ़िया बनता है लिट्टी चोखा बढ़िया मिलता है हम लोग के यहाँ नहीं ना मिलता है यह लिट्टी चोखा यह फ़िर छोला भटूरा यह सब हम लोग के यहाँ नहीं मिलता है तो फ़िर हम लोग सोचे हम सोचे की यही है इसीलिए सोचे कि एक बार घूम लेते हैं बिहार में जाकर फ़िर वह सब खा भी देंगे फ़िर देख भी लेंगे क्या है और सब बढ़िया है इसीलिए चले आए बिहार घूमने के लिए